कृषि में उपयोग किए जाने वाले कई औजार हैं कई सारे औज़ार हैं जैसे कि सिरिल जो कि फसल को बोने के काम आती हें पंजा जो कि फसल खेत को जोतने के काम आता हे मिट्टी को उलट पुलट कर देता हें और पार्टीयाँ होता है जो कि पूरे कियारे बनाता है

पलाऊ होता है जो कि जब फसल कट जाती है तब उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए काम आता हे और इन सब करने जो टेक्टर होता है इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें क्योंकि टेक्टर ही इन सब को साथ में जोड़ कर इनको चलाता हें और यह सभी हमारे फसल को उत्पादित करने में मदद करते हें इनकी हेल्प से हम ज़ल्दी से फसल को बो सकते हैं और बहुत सारे संसाधन होते हैं जिससे हम फसल को काटते हें जैसे कि हार्वेस्टर है उससे फसल को काट देते हें जल्दी तुरंत निकल कर आ जाती है काटते से ही निकल कर आ ज़ाती हें यह सभी हमारे उस कृषि यंत्र होते हें जो कि कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं